मुंहिंजे पासे में चंङा एटीएम आहिनि पर कॾहिं कॾहिं मूंखे उन्हनि मां तकलीफ़ महसूस थींदी आहे जीअं त लॉकडाउन जे टाइम ते मूंखे हिकु ॿ दफ़ो जॾहिं सख़्त ज़रुरत हुई पैसनि जी त हिकु दफ़ो मुंहिंजो कार्ड अटकी पयो ऐं हिकड़े ॿिए एटीएम में पैसा न हुआ मतिलब ख़तम थी चुका हुआ त मां करंट बैंकिंग सिस्टम खे टे तारा ॾींदसि